چند سال پہلے کے پرانے موبائلس اور موجودہ اسمارٹ فون میں فرق یہ ہے کہ جو پہلے پرانے موبائل فون تھے اس میں صرف کال کرنے اور کال ریسیو کرنے تک کا ہی انتظام رہتا تھا اور نیٹورک کنیکشن بھی کوئی خاص نہیں ہوتا تھا ابھی موجودہ اسمارٹ فون میں بہت ساری چیزوں کی سہلوت ہے اور بہتر انتظام ہے جیسے انٹرنیٹ ایکسیس ٹیکٹ میسیج واٹس ایپ ای میل ویڈیو کالنگ اور کیمرہ وغیرہ کا بھی انتظام ہے اور نیٹورک کنیکشن پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ بہتر اور بہت تیز ہے اور میں ابھی جیو کا سم استعمال کرتا ہوں اس کا ریچارج اور ڈاٹا پیک پر ہر مہینے دو سو نو روپیے کا خرچ کرتا ہوں